बॉलीवुड में डांस बहुत अच्छा होता है पर आजकल लोग नृत्य तो लोग भूलते ही जा रहे हैं जैसा कि कई प्रकार के शास्त्रीय नृत्य और क्लासिकल नृत्य होते हैं पर आजकल बॉलीवुड में अलग अलग प्रकार के डांस हो रहे हैं ब्रेक डांस और जैसे वेली डांस आदि हो रहे हैं तो हमारी डांस इंडस्ट्री को वह काफ़ी प्रभावित कर रहे हैं कुछ सदाबहार गाने जैसे मैं बताऊँ भारत में तो अभी आर आर मूवी का नाचो नाचो गाना और बाहुबली मूवी का जय जयकारा सॉन्ग पद्मावती मूवी का घूमर घूमर सॉन्ग और बाजीराव मस्तानी का बाजीराव मस्तानी का सॉन्ग आदि बहुत सारे ऐसे गाने हैं जिन पर लोग नृत्य करते हैं जेसे रंगीलो मारो ढोलना कई प्रकार के नृत्य करने के लिए गाने को पसंद किया जाता है